आं तूमी न्ही डॉक्टर उलयतात न्ही हांव न्ही ट्यूरिश्ट उलयताले म्हणजे ऍक्चूली हांव हांगाच रावतां पण हांव नॉन गोवन आमी नॉर्थाची ओके सो म्हाका न्ही मात्शी इंनक्वायरी करूंक जाय आशिल्ली म्हणजे आता आमचे म्हजी मा म्हजी मदर इन लो आसा पळय म्हजी माय आसा पळय सासूमाय आसा पळय तिजे न्ही ऑप्रेशन आसतले ओके सो ते ऑप्रेशनाक म्हणजे अशें किते आसा तुमच्यो अश्यो मॅडिक्लेम बी आनी किते आसा कित्याक आमचे तिजे न्हि केंन्सराचे ऑप्रेशन आसतले आता ओके सो तुमचे कडेन अशे किते आसा काय म्हणून अशे मॅडिक्लेम बीन फॅसिलीटीज किते आसा तुमचे कडेन गोंयांन अश्यो आमी गोंयांत स वर्सा जाली आसा

ना तश्यो आमच्यो केल्यो ना सो आसा पूण म्हजी आसा आनी घोवाची आसा तिजी ना तेतून ती ना तेतून ना हय ना तशे काय ना ओके पण आमचे कडेन तशे काय ना आनी न्ही म्हाका त पयर त्या दिसा कोण म्हणटालो कि दिन दयाल कार्ड आसा किते तरी तुमचे कडेन जाल्यार तूमकां किते तरी फ्रि मेळटा काय अर्दे मेळटा ना आमी कार्ड करूना

थंय काय अशे हे मेळचे ना न्ही बॅनीफीट काय मेळचे ना न्हि आमकां मागीर आमी हांगा करच्या परस आमच्याच स्टेटीन वचून केले जाल्यार जाता करपाक आमी दॅल्लीची हय पूण जिएमसीन फ्रि न्हि ते हॉस्पिटल

बरे तुमी आसतात न्हि जिएमसीन बरे हांव तुमकां नी सांगता कळयता किते आसा जाल्यार तुमकां कळयता बाय थेंक्यू